आर्याभट्ट जे छै ओ भारतके वैज्ञानिक रहय ओ जे छै शून्यके अविष्कार करने रहय आओर शून्यके अविष्कार जे छै से महत्वपुर्ण रहय मैथके योगदानमे आओर शून्यके खोजके बाद जे छै हमर सभके मैथके जे प्रगति जे छै आओर ओ बढ़ल छै शून्यके बिना जे छै मैथ जे रहय के विकास जे छै पहिले अवरोध रहय आओर अखन जे छै से शून्यके ही खोजके बाद जे छै से मैथमे बहुत ज्यादा प्रगति भेल रहय आर्याभट्ट जे छै नहि खाली शून्यके अविष्कार कयने रहय बल्कि भौतिक क्षेत्रमे भी आर्याभट्टके बहुत ही ज्यादा योगदान रहय आर्याभट्ट जे छै बहुत सारा जे छै नियम देले छै आओर उस नियम पर जे छै से अखन जेतना भी योगदान रहय आर्याभट्टके ओ योगदानके कारण जे छै आज तकनीकी क्षेत्र जे छै ओ आगाँ बढ़ रहल छै आओर आर्याभट्टके जे छै भौतिक जे योगदान रहय उस योगदान से जे छै से अखन बहुत सारा उन्नति भए रहल छै हमर आई टी सेक्टरमे आओर आर्याभट्ट के साथ साथ एपीजे अब्दुल कलाम जे छै जेकरा मिशाइल मैन नामसँ जानल रहल छै मिशाइलके क्षेत्रमे जे भारत एतना तरक्की कए रहल छै ओकर पीछे जे छै एपीजे अब्दुल कलामके बहुत ही बड़का योगदान छै ओकर योगदान से जे छै अखन नियमसँ जे छै अखन बहुत सारा मिशाइल जे छै ओ लॉंच अन्तरिक्षमे भए रहल छै